जै डुग्गर ते जै देव दीपक कुमार नाम ऐ ते अस एह्दे बारे गल्ल करनी हुन असें इयै प्रश्न ऐ साढ़ा प्रश्न दित्ते दा कि बाह्र कुत्थै कुत्थै गेदे स्टेट गेदे जां कंट्री गेदे अस बाह्र मैं दीपक कुमार मैं गेदा हा मैं इयै जम्मू रौह्ने आह्ला जम्मू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिस्ट्रिक रियासी ते सिटी कटरा गांव निक्का नेहा सूल ऐ ते में गेदा हा माचल बिच माचल बिच गेदा हा मैं इक हफ्ता दा सफर करियै आया सत्त अट्ठ दिन दा माचल बिच मैं गेदा हा सूला जम्मू दा माचल माचल बिच इक जगह अस इत्थां माचल बिच गेदे नुआढ़े बारे च असें सुने दा कताबें च बि बड़ा सुने दा बाबा भड़वल सिंह हिमाचल बिच जगह ओह् ऊना डिस्ट्रिक ऊना डिस्ट्रिक ऐ ओ ते धोनीधार उत्थै गेदा हा में ओह्दे बारे बड़ा सुने दा कताबां पढ़ी दियां और बहुत अच्छी जगह ओह् अस गे इत्थां अस गेदे हे ट्रक करियै गेदे हे इत्थां ट्रक गेदा हा ट्रक गै जन्दे ज्यादातर उत्थैं और इत्थां सूला दा जम्मू जम्मू रुके जाइयै थोह्ड़े चिर दो त्रै घैंटे जम्मू दा फ्ही नुआढ़े बाद पंजाब गै कन्नै कन्नै जंदा ओह् रोड़ माचल दा थल्लै पंजाब पेई जंदा उप्परली सैड माचल पेई जंदा और और डिस्ट्रिक ऐ ऊना ऊना डिस्ट्रिक च गेदा में और उत्थां ऊना डिस्ट्रिक दे कन्नै थोह्ड़ी अग्गै थोह्ड़ी जाइयै धूनीधार जगह ओह् धारां टप्पियै औंदी ओह् ते उत्थै गेदा हा में धुनीधार बाबा भड़वल सिंह बड़ी शक्तिशाली जगह और उत्थै में खासियत एह् ऐ कि उत्थै गुरुद्वारा बने दा और गुरुद्वारा बहुत सुच्ची जगह और इक बैरी दा बूह्टा उत्थै बैरी दे बूह्टे थल्लै उत्थै चुन्नी शुन्नियां ब'न्नी दियां होंदियां और अपनी कुसै मन्नत कीती होऐ ते ओह् बी उत्थै मन्नत मंगै कोई ओह् बी उत्थै पूरी होई जन्दी बाबा भड़वल सिंह ओह्दा नां में उत्थै गेदा हा बड़ी शक्तिशाली जगह और उत्थां जेह्ड़ा पानी ऐ गंगाजल जिसी आखने अस कोई भूत प्रेत होऐ ते ओह् पानी जेह्ड़ा उप्पर सुट्टु ना होऐ त्रोंकु ना होऐ श्नान करना होऐ उत्थै ते सब दूर होई जंदा और बंदा स्वस्थ होई जंदा पूरा हां ते मिकी बहुत बधिया लगदी जगह ओह् ते उत्थै और बी में बड़े लोक दिक्खे ठीक होंदे और में जेह्ड़ी मन्नत मंगी दी ही ओह् बी पूरी होई बाबा भड़वल सिंह धुनीधार मैं उत्थे मन्नत मंगी दी ही मेरी पूरी होई मैं इयै बिनती करना कि और बी बड़े लोक जिनें कोई जेह्ड़े मजबूर न किसे चीज परेशान न जेह्ड़े मन्नत करन उत्थै बाबा भड़वल सिंह दी मन्नत जेह्ड़ी माचल बिच करन उत्थै पूरी होई जन्दी और बड़ा शुक्रिया अदा करना में बाबा भड़वल सिंह दा कि जेह्ड़ी मेरी मन्नत उ'नै पूरी करूड़ी ऊना डिस्ट्रिक दे बिच भाई बहुत शक्तिशाली जगह ओह् ते स्टेट आई माचल डिस्ट्रिक ऊना बहुत ही शक्तिशाली जगह धुनीधार बाबा भड़वल सिंह मैं इं'दा बहुत शुक्रिया अदा करना बड़ी गै शक्तिशली जगह एह् और इत्थै अद्धा पंजाब पूरा पंजाब इत्थै आए दे होंदे बड़े लोक पंजाब पूरा गै इत्थै आए दा होंदा त्रै दिन गै चलदा होलियें सीजन उप्पर होलियां होंदी ना जिल्लै एह् होलियें उप्पर जन्दे इत्थै लोक होलियें दिनें उप्पर लोक जन्दे इत्थे बाबा भड़वल सिंह बैरी दे बूह्टे थल्लै लोक बैठे दे न इत्थै बी जेह्ड़े कोई सुट्टेआ सुटाई चीज होऐ जेह्ड़ी ते कुसै और किश ओह् उत्थै ठीक होई जंदे लोक कुसेई खलाई पलाई चीज होऐ जेह्ड़ी ओह् बी इत्थै ठीक होई इन्नी शक्तिशाली जगह एह् बाबा भड़वल सिंह भाई मिकी बहुत ही चंगी लगदी एह् और में इत्थै ठीक बी होआ थोह्ड़ा फर्क पेआ मिकी आस्ता आस्ता मैं ठीक होइया ते बहुत ही बधिया बहुत ही बधिया ते फ्ही नुआढ़े बाद इत्थै लंगर होंदे लग्गे दे पंजाब दे लोक आए दे होंदे सरदार आये दे होंदे उनें इत्थै लंगर होंदे लाए दे होलियें दिनै उप्पर इत्थै लंगर शुंगर ची सब चा शु जो मर्जी पियो सब लंगर होंदे लग्गे दे इत्थै ते बोरी बारी लाए ते नोह्ड़े बाद फ्ही

ओह् उत्थै दूर होई जन्दी अपने आप इत्थै इक गुरुद्वारा और न्हौने आह्ली जगह बनी दी इ'दे कन्नै बैरी दा बूह्टा इत्थै बाबा और आसन लाइयै बैठे दे होंदे रेह् ते ठीक ऐ जै बाबा भड़वल सिंह